रेडियो ते मैं नेईं सुनन्नी लेकिन टी वी टूवी हां अस दिक्खने आं ते मिगी टी वी उप्पर तारक मैह्ता जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा शैल लगदा मतलब मिं निं कल्ले लेकिन मेरी पूरी जेह्ड़ी फैमली ऐ ओह् सब बेहियै दिक्खने ऐ ओह् मतलब साढ़ी फैमली बिच्च सारें ओह् पसंद ऐ क्यूंकि ओह् ऐसा शो ऐ मतलब जेह्दे च इ'यां निं ऐ कि कोई गल्त चीज दस्सा दे ऐं ओह् नमीं नमीं सीख दिंदे हून जि'यां नमें ञ्यानें आवा दे न निक्के निक्के ञ्यानें ऐ उ'नें गल्त रस्ते नेईं चलना ऐ उ'ने मतलब हर चीज स्हेई करनी ऐ कि'यां बड्डे दी इज्जत होंदी ऐ कि'यां हर चीज मतलब स्हेई तरीके कन्नै करनी चाहिदी ऐ ओह् सब कुछ ओह्दे च सखाए दा ऐ मतलब ओह्दे च कोई गल्त सीख हैनी ऐ ते तां गै मिगी पसंद ऐ ते कन्नै ओह्दे च एह् बी दस्से जंदा ऐ कि मतलब इ'यां ऐ कि गल्त मतलब जि'यां कुछ साढ़े कन्नै कुछ होई गेआ मतलब जि'यां साढ़ा कुछ गुआची गेआ जां साढ़े कन्नै मतलब वैसा कोई टैंशन आह्ली चीज बस टैंशन निं लैनी बस जेह्ड़ा कुछ होएआ ऐ भगवान भरोसे छड्डो बिकास जेह्ड़ा